मैं जोधपुर जो है बाइक से गई हूँ जिससे के जाने के लिए मुझे मेरे दोस्तों ने सुझाव दिया था कि जोधपुर एक बहुत सुंदर जगह है जहाँ की वादियाँ और जहाँ का जो भी देखने लायक चीज़ें हैं राजस्थान की राजस्थान की संस्कृति वगैरह यह सब चीज़ें देखने के लिए मुझे मेरे दोस्तों ने सुझाव दिया कि यदि जोधपुर जाना ही है तो ख़ुद की बाइक से जाना चाहिए जिसे चलाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है अपने समय समय पर हम जगह जगह बाइक रोक कर राजस्थान की संस्कृति को देख सकते हैं वहाँ की क्या चीज़ स्पेशल है यह देख सकते हैं कि किस चीज़ के लिए वो जगह मशहूर है यह देख सकते हैं कठपुतली का नृत्य सबसे ज़्यादा मशहूर होता है राजस्थान में जोधपुर में वहाँ यह सब चीज़ें देखने के लिए बहुत मज़ा आता है और बहुत ज़्यादा मनोरंजन होता है तो मैं जोधपुर गई हूँ बाइक चला कर और मुझे वहाँ जाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया और मैंने उसे बहुत ज़्यादा अच्छे से बहुत ही अच्छे तरीके से उसका अपना मनोरंजन किया और बोहोत मज़ा आया वहाँ जाकर मुझे